भारत में अधिकांश हिंदी और अंग्रेज़ी बोली जाती है इसके अलावा कुछ अन्य भाषाएँ भी हैं जैसे कि तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ ये भाषाएँ भी देश में बोली जाती हैं अलग अलग राज्यों में अब अलग अलग राज्यों में वहाँ की विविधता वहाँ के वातावरण को लेकर वहाँ के खान पान को लेकर अलग अलग हैं मान्यताएँ भी अलग अलग हैं तो जिस राज्य में जिस भाषा को बोलने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं उस राज्य में वही भाषाएँ बोली जाती हैं विविधताएँ तो है अच्छा है पर भारत में विविधताओं में एकता है ये बात है मानने वाली और यह मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है विविधताएँ हैं राज्यों में भाषाओं के हिसाब से उनके धर्म को हिसाब से पर एक है भारत